पहिरियों दफ़ो कुकिंग जॾहिं मां तेरहें साले जी हुअमि तॾहिं मां नाओं दरिजो पढ़ंदी हुअमि मुंहिंजे ममीअ तॾहिं मूंखे पहिरियों पहिरियों पटाटा तरण सेखारियाईं ऐं पटाटा बि ॾाढा टेस्टी तरिजिया हुआ पोइ धीरे धीरे पोइ अॻिते ई रोटी सेखारियई मूंखे अॼु ताईं बि उहे ॾींहुं यादि आहे जॾहिं मां पहिरीं पहिरीं कुकिंग कई हुई पटाटा तरिया हुआ